گوتم بدھ نگر ضلع کے اندر کچھ عام سماجی یا ثقافتی رسم و رواج کے لوگ رہتے ہیں جو آپس میں مل کے ہنومان جینتی مناتے ہیں اور رکشا بندھن نوراتری اور دیگر کئی طرح کے تیوہار مناتے ہیں جیسے مسلم میں عیدالفطر عیدالاضحیٰ اور کئی تیوہار آپس میں لوگ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں ہم سب کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور ایک دوسرے کو دیں پیش کریں اور آپس میں معاملہ کو درست رکھیں